हेलो हँ ओ ओ कनि घर पर किछु जादे प्रॉब्लम चलए छै मम्मीके तबियत खराब छै तैं दुआरे अखन हम नहि आबए छिऐ

से तऽ बुझलिऐ हमरहुँ लेकिन हमहुँ की सकए छिऐ हुनका कनी माथक प्रॉब्लम छनि तऽ डॉक्टरसभ कहलखिन हँ अखन ठीक होएमे कनी टाइम लगतनि तैं दुआरे हुनका रेस्टमे देनाए छथिन तऽ घरके जतऽ मेंटेनेंस होए छै ओ हमही चलाबए छिऐ अखन हँ इहए नम्बर पर व्हाट्सप चलिऐ

ठीक छै हँ ठीक छै ठीक छै